हैलो नमस्कार जी हां हां हां

अच्छा अच्छा कोई गल्ल नी अस तुंदी अस आपूं जांच पड़ताल करगे अस कोई नी असें पानी पूरी स्हेई तरीके कन्नै तुसेंगी पानी देगे तुस टेंशन नी लैओ अस अपना पूरा जिन्ना होग स्हाढ़े कोला अस करगे

कोई गल्ल नी अस् इब्भी अपील करने आं कि कोई नी तुंदे अस स्कूले बिच ना इयो केह् आखदे बिल्डगां इयां बनाचै थोह्ड़ा बच्चें गी थोह्ड़ा ओह् करचै कि ओह् ढंगै दे पढ़न कोई गल्ल नी तुस टेंशन नी लैओ अस पूरी कोशिश करगे अपने कोला होर सनाओ कोई कोई गल्ल नेई अस तुंदी हर इक हर इक चीज हल करगे तुस मतलब तुंदा मिगी एह् सनाओ बच्चे पढ़दे ऐ न जां नेईं चलो कोई गल्ल नेईं अस तुंदा पूरा करियै ध्यान रखगे ते तुस टेंशन नी लैओ होर थोह्ड़े दिनें धोड़ी तुसेंगी आपूं बदले दा लब्भग सारा किश तुस टेंशन नी लैओ

ठीक ऐ ओके ओके